जौसे जौसेया जाबाय मोनथाम सानजिमानि दुइसिन अन्जिमा गुजिगु गुजिगुआ जाबाय मोननै सानजिमानि देरसिन अन्जिमा गुजौ गुजिगु गुजौ गुजिगुआ जाबाय मोनथाम सानजिमानि देरसिन अन्जिमा जि रोजा मोनबा सानजिमा गोनां दुइसिन अन्जिमा गु रोजा गुजौ गुजिगु मोनब्रै सानजिमानि देरसिन अन्जिमा